हलो हा चओ जी जी जी हा ॿुधायो छा खपे अच्छा अच्छा हा हा सभु सभु आहिनि हुन खां पोइ बि ॿियो जेको कुझु खपेव ॿुधायो न न अची वई न न सभु अची वई इन जेको खपेव ॿुधायो नोट करायो त मां मोकिलींदीमांव सभु सभु हार्पिक ऐं तंहिंखां पोइ ब्रश आयो आहे सभु कर साफ़ु करनि जो हुनखां पोइ डेटोल आहे फ्रेशनर आहे सभु कुझु आहे हलो जी जी हा ॿुधायो हा हा हा जी ओके ॿियो ॿियो कुझु न खपे साबुन हा हा साबुन वग़ैरह में कुझु न खपेव टॉयलेट लाइ कुझु न खपे हैंडवॉश हैंडवॉश हा हार्पिक हार्पिक बि मोकिलियांव हुन सां गॾु बुर्श बुर्श बि अथव ॿियो जेको चओ त मां लिस्ट ठाहियां हा जी हा घणा किला हा तव्हां पंहिंजी एड्रैस मूंखे लिखायो त मां लिखां हा ॿुधायो हा उनखां पोइ जी जी जी हा आंटी हा ठीकु आहे आंटी आप पेमैंट कीअं मोकिलींदव बिल मोकिलियांव हुन सां मोकिलींदव हा आहे न आहे उहो मां नंबर तव्हांखे मोकिलींदमि हुन ते मोकिलिजो जी जी हा जीअं हूंदो डिस्काउंट हुन जे हिसाब सां ॾींदासीं जी जी हा हा पंज परसेंट ॾींदा आहियूं डिस्काउंट पंज परसेंट हा हा हा जी जी हा ठीकु आहे